जम्मू कश्मीर दे इतिहास च मते सारे ऐसा ऐसा समां बी रेह् दा आ जेह्ड़ा समां साढ़े अज्ज दी संस्कृति दी पंछान ऐ ओह्दे बिच सभनें शा पैह्लें डोगरें दा जेह्ड़ा शाशक हा डोगरा दे जेह्ड़े पैह्ले शासक हे ओह् हे म्हाराजा गुलाब सिंह होर महाराजा गुलाब सिंह होर अ राजा होने शा पैह्लें एह् म्हाराजा रंजीत सिंह जेह्ड़े पंजाब दे राजा हे सिक्खें दे राजा हे ओह् उं'दी फौज च सपाही हे बतौर सपाही दा कम्म करदे हे ते उं'दी ईमानदारी दिक्खदे होई अ जम्मू दा राजा घोशित उ'नें गी म्हाराजा रंजीत सिंह होरें कीता उस बेल्लै कीता हा ते जम्मू अ उस बेल्लै म्हाराजा रंजीत सिंह हुंदे आधीन हा ते म्हाराजा रंजीत म्हाराजा रंजीत सिंह होर उसलै पंजाब दे कन्नै कन्नै जम्मू दे बी राजा हे ते अ महाराजा गुलाब सिंह जी हुंदे कन्नै गै इं'दे इक दो दो भ्राऽ हे इक राम सिंह ते इक जेह्ड़े जि'नें ई बाद मौकै रियासी भिंबर दा राजा घोशित कीता हा राम सिंह होरें ई रामनगरा राजा घोशित कीता ते भिंबर होरें ते इक गी इक गी भिंबर दा राजा घोशित कीता हा अ जिसलै इं'दा दौनीं दा काल होइया अ तां म्हाराजा गुलाब सिंह गी जेह्ड़ा इं'दा लाका हा जेहड़ा जेह्ड़े इं'दे भ्राऊ दा लाका हा ओह् इं'दे अधीन होइया ते इ'नें ई म्हाराजा करी ओड़ेआ जम्मू दा जम्मू कश्मीर दा ते भी एंग्लो सिक्ख वॉर होंदी एंग्लो सिक्ख वॉर च सिक्ख सिक्खें दी हार होई दी जिसलै इं'दी हार होई दी अ तां म्हाराजा गुलाब सिंह होरें गी अंग्रेज़ जम्मू कश्मीर दा राजा घोशित करदे पर उं'दा हा पचत्तर लक्ख रपेआ रपेऽ लैंदे पचत्तर लक्ख रपेऽ लेइयै उ'नें ई म्हाराजा गुलाब सिंह गी म्हाराजा जम्मू कश्मीर दा घोशित करी ओड़दे ते उस्सां हा बाद म्हाराजा गुलाब सिंह होर ठारां सौ संताली च डोगरा वंश दे पैह्ले राजा खोआंदे ते ठारां सौ संताली शा लेइयै ठारां सौ सतुन्जा तक एह् डोगरा वंश दे राजा रौह्ंदे ठारां सौ सतुन्जा हा सतुन्जा च इं'दा काल होई दा ते उस्सां बाद च म्हाराजा प्रताप सिंह होर जम्मू कश्मीर दे राजा रौह्ंदे अ भी इं'दे हा बाद म्हाराजा रणवीर सिंह होर औंदे ठारां सौ पचासी शा लेइयै उ'न्नी सौ पच्ची तक शायद ते उ'न्नी सौ पच्ची तक रणवीर सिंह हुंदे टैम डोगरी भाशा गी मती अ उप्पर चुक्कने दा क्क कम्म होया मता सारा कम्म होया डोगरी भाशा साढ़ी अ डोगरी भाशा साढ़ी मात्तर भाशा ऐ ते महाराजा रणवीर हुंदे टैम डोगरी भाशा आस्तै स्वर्ण जुग गलाया गेदा स्वर्ण जुग जिसी अस अंग्रेजी भाशा च गोल्डन एरा आखने एह्दे च डोगरी दे जेह्ड़े परानें आक्खर हे जिं'दे च जैर जबर नि हे मात्रां निं हियां जि'यां अस हिंदी च आखने ओह् ऐहियां निं हियां अगर असें राम लिखना होंदा हा ते अस पैह्लें र लिखदे हे ते भी पूरा अ लिखदे हे ते भी आ फ्ही म ओह् बनी आ राम पर ओह्दे च बनकदा नेहा किश फ्ही हिंदी आह्ले लेखा लिपियां पढ़ियां सारियां भी ओह्दे बिच मात्रा जोड़ियां ते उ'नें ई बनाया नमें डोगरें अक्खर ते पर बड़ा गै इ'नें मतलब बड़ा गै जल्दी इ'नें बड़ा गै त त तौले कन्नै लागू करने गी आदेश दित्ते पर अचानक गै इक सालै बाद अ उं'दा काल होइया म्हाराजा रणवीर सिंह हुंदा ते अग्गें जेह्ड़े राजा आए उ'नें एह्दे उप्पर जादै संगीन कम्म नेईं कीता ते जेह्दी बजह् कन्नै साढ़ी लिपि पिच्छें रेही हून अस देवनागरी लिपि च लिखने इस स्हाब अस म्हाराजा हरि सिंह होर आए म्हाराजा हरि सिंह उ'न्नी सौ पच्ची हा लेइयै उ'न्नी सौ संताली तक राजा रेह् महाराजा हरि सिंह होरें बी इ'न्ना खास डोगरी ताहीं इ'न्ना कम्म ते नेईं कीता पर शासक रेह् न कि ते इं'दे टैम गै अ भी उ'न्नी सौ संताली जेल्लै आजादी दा बेल्ला आया जेल्लै तां जि'न्नियां बी जेह्ड़ियां राजे जि'त्थें जि'त्थें राजे राज करदे तां जेह्ड़े अंग्रेजें आखेआ अगर भाई तुस आजाद रौह्ना चाह्न्ने तां तुस आजाद बी रेही सकदे नेईं तां तुस भारत देश कन्नै आई सकने पर म्हाराजा हरि सिंह होरें ऐसा नेईं मन्नेआ ते उ'नें अ ते उ'नें आजाद रौह्ने दा फैसला कीता ते ते भी पाकिस्तान नै चानचक्क गै हमला करूड़ेआ ते जम्मू कश्मीर उप्पर जेह्दी बजह् कन्नै म्हाराजा हरि सिंह होरें भारत सरकार थमां मदद मंग्गी ते मदद मंग्गनें थमां परैंत गै भारत दे तत्काल प्रधानमंत्री अ पंडित जवाहर लाल पंडित जवाहर लाल नेहरू होरें आखेआ जे तुसें भारत दी मदद चाहि्दी ऐ ते सभनें शा पैह्लें तुसें साढ़े कन्नै इक ट्रीटी साइन करना पौनी जिसदा ट्रीटी जानी कि समझौता साइन करना पौना ते जिसदा नांऽ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसेशन पर जिसलै पाकिस्तान गी पता लग्गेआ तां पाकिस्तान ने अ जम्मू कश्मीर रियासत उप्पर हमला करूड़ेआ ते एह्दे बिच भी एह् बी इक भारत दा बड़ा बड्डा ऐ ते भी म्हाराजा हरि सिंह हुंदी मंग्ग कन्नै गै भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर गी अ दफ़ा तिन्न सौ सत्तर जेह्दे तैह्त उं'दे हक्क हकूक सब किश इक अलग भारत हा अलग गै बक्खरे रौह्ङन भी पंडित जवाहर लाल नेहरू होरें आखेआ कि जेह्ड़ा कश्मीर दा मसला ऐ जम्मू कश्मीर दा मसला ऐ अगर एह् कल गी सॉल्व बी करना होग अ यू एन यूनाइटेड नेशन असेंबली बिच गै होग